हम जीवनमे सबसे जादा ओ महत्व हम छियै हम मम्मी पप्पाके दय छियै उसीसे हमरा खुशी रहैत छियै ओहिमे कोइ कमी नहि हय सबसे जादा हमर मम्मी पप्पा खुशी रहै ताहिके बाद खुशी होय हय हमरा मम्मी पप्पा पढ़बे हय पढ़ेला खर्चा बरचा दय हय पाइ ओइ दय हय एहिमे कोइ कमी नहि हय हमरा लेल मम्मीए पप्पा भगवान हय सबसे जादा मम्मी पप्पाके वैल्यू दय छियै ओहिके बाद कोइ हय ओहिमे ओहिमे कोइ कमी नहि छै ताहिके बादे कोइ छै मम्मी पप्पाके बादे कोइ छै भाय बहन कोइ छै सबसे जादा महत्वपूर्ण माँ बापके दय छियै ओहिके बादे कोइ छै एहिमे कोइ कमी नहि छै मम्मी पप्पा छै ओहिके बादे कोइ छै ताहिके बाद पढ़ाइ लिखाइ छै अपना जीवनके बारेमे सोचैत छियै पढ़ैत लिखैत छियै ओहिमे कोइ कमी नहि हइ मम्मी पप्पा से पैसा लय छियै इसकुल उस्कूल जाइत छियै ओहिमे कोइ कमी नहि हय ध्यान लगाके पढ़ैत छियै पढ़ाइयो लिखाइ महत्वपूर्ण छै सबसे मम्मी पप्पा के जे मँगय छियै से दे हय ओहिमे कोइ कमी हय मनहि म्मी पप्पा से जब भी जे जे मँगैत छियै पढ़े ला दे हय हमरा लेल मम्मीए पप्पा महत्वपूर्ण सबसे जादा छै मम्मीए पप्पा महत्वपूर्ण छै ओहिके बादे किछु छै मम्मी पप्पा समय पर ओहे भगवान छै आओर कोय किछु नहि छै सब मम्मी पप्पा से जादा प्यार करैत छियै ताहिके बाद भाइ बहिन छै ओहो हमरा लेल महत्वपूर्ण छै